मां मुंहिंजी धीउ खे मुंहिंजी भेण खे शिक्षा ॾियारणु चाहियां थो जेतिरो उहो पढ़णु चाहिनि जो हुननि जी इछा हुजे जो हुननि जो मनु हुजे पहिरीं के टाइम में ॾाढो मतिलबु बदिलाउ हुंदो हुओ हिकु त पढ़ाई ॾह दर्जे तक हुंदी हुई ॾह दर्जे खां वधीक हुंदी कोन हुई औरि साधन ॾाढा घटि हूंदा हुआ संसाधन ॾाढा घटि हुआ साधनि थिया संसाधन थिया माण्हू पैसे में परेशान थींदा हुआ अॼ खे हिसाब सां ॾाढो परिवर्तन अची चुकियो आहे बदिलाउ अची चुकियो आहे त हुन बदिलाउ जे हिसाब सां धीउ खे यां भेण खे या हुननि खे अॻियां जेतिरो वधिणो आहे या जेतिरी हुननि खे अॻियां पढ़ाई करणी आहे नियाणी खे त उन्हनि जी इछा जे मथां आहे पहिरीं हूंदो हुओ की भेद भाव न पढ़ायो नियाणियुनि खे घटि पढ़ायो व अॼुकल्ह अहिड़ी कहिड़ी ॻाल्हि आहे कोन कुझु परेशानियूं आहिनि कोन ॿारु जेतिरो अॻियां वधण चाहे वधे हुन ए मन में जेको हुजे हुन खे पढ़ाई करणी हुजे जो हुन जे मन में आहे मूंखे पढ़िणो आहे ऐं मूंखे अॻियां वधिणो आहे त उहे जंहिं कम में अॻियां वधण चाहे उन कम में हू अॻियां वधी सघे थी कोई मना कोन आहे